इस्कुलमे जब पढ़ै छलहुँ तऽ हमरासभके इस्कुलमे प्रतियोगिता राखल जाइ छलै नवम्बर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च सर्दीके दिनमे ज्यादातर ठंडाके दिनमे रहैत छलै आओर प्रतियोगितामे तरह तरहके मतलब रहै छलैए खेल जाहिमे कि दौड़ सोलह सए मीटरके दौड़ आठ सए मीटरके दौड़ चारि सए मीटरके दौड़ आ दौड़के लेल लोक बहुत मतलब बहुत उमङ्ग होइ छलै बहुत खुशी होइ छलै दौड़के लेल ओहिमे दौड़ होइ छलै दौड़मे आओर बहुत सा खेल होइ छलैए ओहिमे कबड्डी भेल खोखो भेल आओर बहुत सारा होइ छलैए आओर जे छै से आदमी अपनाके तैयार होइ छलैए तैयारमे रहै छलैए तैयारी करै छलहुँ हेँ पहले हीसँ आदमी करै छलहुँ दौड़के लेल आओर भी एकदम सुबह भोरे भोरे रातिएमे एकदम जे छै से तीने बजे नींद टूटि जाइ छलै तीने बजेसँ उठि कऽ आ बुझाइत छलै कि से कहाँ जाउ केम्हर जाउ केम्हर सड़क अइ केम्हर जगह अइ केम्हर कोनो खाली जगह अइ जहाँकि मतलब दौड़ू दौड़ि दौड़ि कऽ आदमी जे छै से एकदम अपनाके बहुत फ्री रहय चाहै छलै आओर ओ दौड़लोमे ततेक मोन लगै छलै दौड़ैमे एकदम आदमीके झुंडमे रहै छलहुँ हेँ सभ लड़कासभ सभ जे छै से दौड़यवला सभ एक जगह जमा भऽ जाइ छलियै एकदम भोरे भोरे एकदम भिनसरे भिनसरे आ सभकेओ दौड़यके लेल तैयार भऽ जाइ छलै एकदम घड़ी उड़ी बान्हि कऽ अपना हाथमे आओर टाइम देखि देखि कऽ लोक दौड़ै छलैए कि मतलब कतेक कम समयमे कतेक ज्यादा हम दौड़लहुँ दौड़ै छलै तऽ मोन एतेक खुश रहै छलै एतेक प्रसन्न रहै छलै बुझाइत छेलै कि से मतलब एकदम हमरा तऽ कोनो बिमारिए नहि अछि कतहु शरीर एकदम हल्का लगै छलैए एकदम बुझाइत छलै कि से जे हम चलि रहल छी तऽ चलि नहि रहल छी हम दौड़ ही रहल छी से शरीरमे बुझाय कि एकदम शर शर शरीर जे छै एकदम हल्का एकदम ब्रेन ब्रेन एकदम शरीर जे छै से आओर बहुत मोन लगै छलैए आओर एक तरहसँ जे छै से दौड़लासँ शरीरो स्वस्थ रहल कोनो तरहके दिक्कत नहि बुझायल पेटमे गैस तैसके तऽ कोनो एहन होइए नहि सकै छलैए जे मतलब कोनो चीज खाउ तऽ पचि जाइ छलैए बड्ड मोन लगै छलैए बहुत होइ छलैए जब दौड़के दिन होइ छलै जब प्रतियोगिता होइ छलै तऽ बुझाइत छलै हँ देखि देखि कऽ कि हँ हम आगे निकलू हम फर्स्ट मारू आओर फर्स्ट होइ छलै आदमी आओर फर्स्ट होइ तऽ आदमीके इस तरहसँ पुरस्कृत करी जाइत छलै कयल जाइ छलैए पुरस्कार भेटैत छलैए पुरस्कारके दिन तऽ ततेक मतलब सभ गोटाए जे छै से एकदम पुरस्कारके लेल बहुत तरहसँ व्यवस्था लगाओल जाइ छलैए इस्कुल तिस्कुलमे जाहिँ ताहिँ जहाँ भी कहीँ प्रतियोगिता भेल तऽ आओर जे छै से पुरस्कृत कयल जाइ छलैए आओर बहुत तालीके साथ लोकके जे छै से आशीर्वाद देल जाइ छलैए आओर बहुत अच्छा लगै छलै बहुत मोन लगै छलैए बुझाइ छलै कि हँ कतेक हम दौड़ू कतेक हम आगे आउ फर्स्ट मारू हर तरहसँ दौड़मे होइ खेलमे होइ आओर जे छै से आओर कतेकसँ कतेक पुरस्कार हमरा भेटय बड़ जनोके आशीर्वाद बड़ जनोसँ मिलना बहुत खुशी होइ छलैए कि हँ ओ प्रिंसिपल साहेब छथिन इस्कुलके तऽ बड़ा बाबू छथिन तऽ सरजी छथिन तऽ क्लास टीचर छथिन इस तरहसँ आदमी सभकेओके देखै छलैए आदमी आओर देखि देखि कऽ बहुत खुशी होइ छलैए जेनाकि कोइ प्रिंसिपले साहेबसँ अगर पुरस्कार भेटैए हाथमे तऽ आओर मोन खुशी हो कऽ देखय प्रिंसिपल साहेब अपना हाथसँ हमरा पुरस्कार देलखिन हेँ पुरस्कारमे जे एगो माल्यर्पण जे होइ छै ओ मेडल ओ पहिरबै छलखिन हेँ तऽ बुझै छलखिन हँ हमरा प्रिंसिपल साहेब हमर इस्कुलके प्रिंसिपल हमरा पुरस्कार देलखिन हेँ मेडल पहिरेलखिन हेँ ओनाहिते बहुत अच्छा लगै छलै